हैलो

हां जी मेरे कोल बाग न जनाब कोई त्रीह् चाली बूह्टे हैन अपने

हांजी एह् जनाब तुस दोआई देनी अगर दोआई भेज्जी ओड़ो तुस सभनें हां पैह्लें दोआई दा ते भेज्जो ना तुस अजकल कीड़ा बहुत जबरदस्त लग्गै दा एह् जड़ें लग्गै दा बूह्टा अपने आप सुक्की जंदा पता गै निं चलदा

हांजी हांजी अच्छा हांजी हांजी अच्छा

अच्छा चलो जी ऐसा होई जा तां चलो जी ऐसा होई जा भी ते बड़ी ठीक गल्ल ऐ की के अस गरीब आदमी जनाब एह्दे उप्परा ते साढ़ा कम्म चलदा अपना गुजारा चलदा और शुक्रिया बड़ा बड़ा धन्नवाद स्कीम सनाने आस्तै बाग दी प्राब्लम बाकी कुदरती ऐ हून ऐह्न पेई पिच्छें ता ओ थोह्ड़ा बौह्त फुल्ल थोह्ड़ा रटोई गेदा ऐ पर हून भी दबारा निकली पेदा ऐ अजें बरखा चला दी ऐ बिच्च बिच्च ते अगर होर दबारा पेई ऐ होर पर दबारा पेई ऐन उ'ऐ नेही ते भी समझी लाओ बर्बाद गै सारा किश हांजी हांजी ते बाकी बाकी जिस बेल्लै बूह्टा पक्कनै पर औंदा तां उस टाइम लगदी घोड़ी घोड़ी नाली चीज होंदी दिक्खो हां ओह् बड़ी जबरदस्त लगदी ओह्दे आस्तै कोई होऐ तां उस टाइम उ'नें चाहिदा उस टाइम चाहिदा बाद इच लेकिन तुस लेकिन तुस पुच्छा दे ओ ते सनाई ओड़दा चलो प्राब्लम पुच्छा दे ओह् तुस ओह्दा सनाई ओड़दा हून जे ओ चीज ओह् थ्होई जा अगर तां थोह्ड़ा बचाऽ होई सकदा राढ़ा हांजी अच्छा अच्छा ऐं ठीक ऐ करी ओड़गा में व्हाट्सऐप चंग चंगा जी चंगा